हिंदी भाषा को मीडिया और शिक्षा की व्यवस्था में अच्छी तरह इसलिए लाया गया है कि हिंदी भाषा एक कुछ सरल है और जिससे क्या है जो गाँव के लोग हैं जो हिंदी भाषा को अच्छी तरह से जान लेते हैं और हिंदी भाषा जो ऐसी है जो यानी कि हर देश में हर जगह पर इसको यानी की और हर जगह पर हिंदी का उपयोग होता है जैसे बैंक में हो गया स्कूलों में हो गया और हास्पिटल में हर जगह आज कल हिंदी भाषाओं का ही उपयोग होता है आज कल तो भारत सरकार ने भी हिंदी भाषा को बहुत अधिक महत्व दे दिया है जिससे कि हर यानी काम जो भी है स्कूल शिक्षा आज कल तो बड़े बड़े आने की जैसे मेडिकल कालेज भी आज कल हिंदी में यानी उसको सुधार करने के लिए व्यवस्था लागू कर दिए हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने दी हिंदी को बहुत अच्छा यानी कि महत्व देते हुए उसको आगे ही या निकालने की कोशिश की है और हिंदी भाषा को सर्वश्रेष्ठ ऊपर लाने के लिए जागरूक बनाने के लिए हिंदी कोई आने की सर्वश्रेष्ठ माना गया है इसलिए हमको हिंदी व्यवस्था में अच्छी तरह काम करने के लिए सुंदर और स्वच्छ भारत बनाने के लिए हिंदी को ही आने की सबसे अच्छी व्यवस्था मानी गई है